आंनि एरैनो फरायनाय समनि हुदायामोन फुटबल गेलेयोमोन बेडमिनटन गेलेयोमोन रिं गेलेयोमोन माब्लाबा माब्लाबा भलिबल गेलेयोमोन आरो बिदिनो गेलेनाय समाव जोङो गोबां लोगोफोरा लोगोसे जिफोर जेरै हायद एन्ड सिक बिदि गेलेनायफोरबो गेलेयोमोन आरो आं बे समनिफ्रायनो आंहा एसे लिरनायनि हुदा दङमोन बे लिरनायनि हुदाया सल' लिरोमोन बै समावनो आरो आं फरायबाय थानाय समाव आं कलकातायाव फरायोमोन बे कलकातायाव फरायनाय समावनो आं जेब्ला नाइन टेनाव दङमोन अब्लानो आङो बे माबा स्कुल मेगाजिननि एदिटरमोन आरो बै समाव आं बांग्ला भासायानो रायज्लायोमोन आरो बे मेगाजिनाबो बांग्ला बासानिनोमोन अब्लाबो आङो बे स्कुल जिथु मेगाजिन दङमोन बे मेगाजिननि एदिटरमोन बेनि उनाव आङो जेब्ला ग्रेजुवेसन लाना फैबाय न'आव न'आव फैनायनि उनाव आङो बै समनि मुंदांखा लिरगिरि एबा थुनलाइगिरि बिरेन्द्र' नाथा भताचारज' बे बिरेनद्रनाथ भताचारज'नि माबायाव नाजानायाव मोनसे मान्थलि मेगाजिन ओंखारदोंमोन बे मान्थलि मेगाजिननि मुङामोन 'नबजुग' बै नबजुगाव आङो गोबां जोंनि बर'नि जिफोर माने हारिमु काल्सार गोमालांनाय काल्सार बेफोरनि सायाव लिरोमोन आरो बेनि उनाव जेब्ला इउनिबारसिटियाव थांबाय उनाव इउनिभारसिथटियाव थांनायनि समावनो आरो बे असमिया रावै खायफा बिदि लिरबिदां एबा खन्थाइ लिरोमोन बेनि उनाव जेब्ला आङो माबायाव स्कुल सार्भिसाव फैयो अब्ला लिरनाय माबाया एसे खमाय लांदोंमोन नाथाय जेब्ला आङो रिटायारमेन्ट लायो स्कुल सार्भिसनिफ्राय अब्ला आङो आरो फिनबाव आङो बर' रावै लिरनो जुरिजेनदोंमोन खिन्थु जिहैथु जोंनि न'आ बे समाव बर'नि बर' रावनि आबहावा गैयामोन जों न'आव एरैनो जिथु सोलिबोनाय रावा जायखौ जोङो धैखिरि बुङो बे धैखिरि रायज्लायोमोन बेनिखायनो नाइनटिन सिक्सटि सिमावहाय रिटायारमेन्ट जादोंमोन बै रिटायारमेन्ट जानायनि उनावनो आंहा बर'नि सायाव मोनसे अबयस्से आङो बै स्कुल जिथु नायथिंगिरिनि बिबानमोन बे बर' मिडियामनि सायावनोमोन अब्लाबो बेबायदि लिरनाय एबा माबा खालामनाय बेबायदि सम बिदि गैयामोन सम गैयामोन थिग नङा इनटारेस्ट लायाखैमोन आरो आङो खिन्थु जेब्ला आं रिटायारमेन्ट लायो रिटारयारमेन्ट लानायनि उनाव आं माने एत ए स्ट्रेत्स आङो बर'नि माबा रायथायनि सायावनो आं बांसिन लिरो आरो सल'बाथा बेफोरनि सायाव आं बेबायदि लिरबाय लिरबाय थायोमोन आरो दाबो लिरगासिनो दङ बेबायदिनो आरो बर'नि सायाव माबा खालामो खालामबाय थादों आरो आङो आरो दानि दा आंनि आखाइयाव बे दौदिनिनि सायाव आं मोनसे सल'बाथा बे सर्ट स्ट'रिस बायदि बेखौ लिरगासिनो दङ आरो दा प्र'ब्लेमा जादों जोंनि बेबायदि फोसावगिरि जों मोना आरो गावनि माबाजों फोसावनोबो बेबायदि असुबिदा जायो बेनिखायनो बेबायदि लिरनायनि जिथु माबा हुदा बा इन्थारेस्ट बे गोमालाङो अब्लाबो आङो नाजादों जेफोर माबा गोमा लांदों जोंनि बर'नि गामिफोराव सोलिबोनाय सल'बाथा बेफोरखौ जेसेबां हायो बुरखांनानै बेफोरखौ आङो लिरनो आरो बेखौ फोसावनो नाजासिनो दङ